आङो बिजाबखौ बायो आरो आङो आरो आङो ब्राडार्सनाव बायो आरो आङो दामखौ एसे खम मोनो आरो बिजाब फरायनानै लोगोफोरनिफ्रायबो लाबोनानै आरो कलेजनिफ्रायबो लाबोनानै बिजाबखौ फरायनो मोजां मोनो आरो लिरनो मोजां मोनो आरो डिक्सनारि माबा माबि बेयाव लाबोनानै लेखाफोरखौ लिरनानै लाखियो आरो बेफोरखौ फरायबाय थायो आं फरायनानै मोजां मोनो आरो टाउनाव माखासे बेसेन खमनि दखानफोर दं फिसा फिसा दखानावनो थायो खिन्थु दुखानाव इसे दामखौ बारा लायो आरो आं थांनाय समाव एखनबा हारसिं थाङो एखनबा लोगोफोरजों थाङो आरो अथ' गारि मोनबा अथ' आं लायो आरो कलेजनिफ्रायबो एखनबा मोनबोयो आङो एखनबा लाबोथ'यो आरो बेखौ फरायनानै मोजां मोनो आरो आरो माखासे सेकेन्ड हेन्ड बिजाबफोरा दखान दं बेहाय बेखौ बायबानो जाबाय एसे खम बेसेननि मोनो नाथाय गिदिर दखानाव खमनि मोना बेनिखायनो एखनबा गिदिर दखानाव हाबो एखनबा फिसा दखानावबो बायनांगौ जायो आरो एखनबा बिजाबखौ मोनथाराब्ला दखान खुलियाखैब्ला कलेजनिफ्राय लाबोनानै फरायथ'यो आरो आं बिजाब फरायनानै मोजां मोनो